जोंहाथ' दा क'क्राझारनिफ्राय आहा जावा खालामनायाथ' जेन'बा बङाइसिम थांनांगौबा बिदिनो विंगारजों थाङो मालाबा बड'लेण्ड फोरजों थाङो आरो बिदिनो क'क्राझारनिफ्राय माबा बङाइनिफ्राय फैबाबोथ' जों बिदिनो विंगारफोर बड'लेण्डफोर बा बास गिदिरफोरजों फैनाय जायो आरो मालाबा थेमफु फोरजों फैयो आरो आहा जावा बिदिनो थेमफुफोर थाङो आरो अथ'बो थाङो बिदिनो बास गिदिर फोरजों थांनाय जायो आरो आरो गामि गोथौफ्रावथ' जों जेनबा हाबनायाव गामिफ्राव जोंहा बिदिनो अथ'फोरजों थांनांगौ जायो आरो मालाबा बिदिनो अथ'फोरखौबो मोना लामाफोरनिबो फ्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो जों मालाबा बेफोरबायदिनो बास स्थेनफोरसिम थांनांगौ जायोबा जों बेबायदिनो साइखेलफोरजों थांनांगौ जायो आरो गारि मटरफोर थेमफुफोर बेबायदिनो गामियाव थाबा मालाबा लांनांगौ जायो बाजारफ्राव थांनायाव आरो मालाबाथ' गारिफोरखौनो मोननायानो जाया अट'फोरखौबो मोननाय जाया थाङा बेफोरबायदि जायो आरो जोंहा बिदिनो आहा जावा फ्रालाय बिदिनो मालाबा बाजाराव थांनाय मा थांनाय बिदिनो अट'जों थांनाय जायो बा बिदिनो थेमफुफोरजों थांनाय जायो आरो दा बिदिनो मालाबा बेबायदिनो विंगारफोरजों मेजिकफोरजों बेबायदिनो आहा जावा थांनागौ जायो क'क्राझारसिम बेफोरबायदि जायो आरो